जय झूलेलाल सिंधी मुंहिंजी मातृभाषा आहे मुंहिंजे घर ते सभई सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि मुंहिंजी अमा बाबा माउ पीउ मुंहिंजो भाउ भेण सभई ॼणा सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि एतिरो त असीं जेके इलाइक़े में रहंदा आहियूं उते बि सभु सिंधी ई आहिनि उन इलाइक़े जो नालो ई सिंधी कालोनी आहे मुंहिंजी सभई दोस्त साहिड़ियूं सभई सिंधी में ई हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहिनि मुंहिंजी ॾाॾी मास्तरियाणी हुई हूअ सिंधी विषय सेखारींदी हुई ॿाहिरि त सभिनि ॿारनि खे सेखारियाईं पर घर ते बि असांखे मतलबु मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे बि सेखारींदी हुई मुंहिंजी ॾाॾी असांखे पढ़णु लिखणु सभु कुझु सेखारींदी हुई पढ़णु सां गॾु गॾु लिखणु बि सेखारियाईं सिंधी भाषा जो महत्व छा आहे उहो बि ॿुधायाईं सिन्धियुनि जा तीज त्यौहार कहिड़ा कहिड़ा आहिनि छो मल्हाया वेंदा आहिनि ऐं कीअं मल्हाया वेंदा आहिनि इहो सभु मुंहिंजी ॾाॾी मूंखे सेखारियो असांजा इष्टदेव झूलेलाल जे बारे में उन्हनि मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे सभु कुझु ॿुधायो आहे उहे कीअं प्रकट थिया छो प्रकट थिया सभु मूंखे मुंहिंजी ॾाॾी ॿुधायो आहे सिंधी भाषा जी मुंहिंजी ज़िंदगीअ में ॾाढी वॾी अहिमियत आहे हीअ मुंहिंजी मातृभाषा आहे सिंधी भाषा ॾाढी सलीकेवारी ऐं इज़तमान वारी भाषा आहे हीअ भाषा मां चाहियां थी की मां बि पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु सेखारियां ऐं इन भाषा खे अॻियां वधायां जय सिंधी जय झूलेलाल